आं स्वीट सॅलर उलयतां हय म्हाका नू आमचे एक फंक्शन आसा म्हळ्यार आमची जात्रा आसा सो म्हाका थोडेशें स्वीट्साची ऑर्डर घालपाक जाय आसली तुजे कडेन हय सो तुमचे कडेन कसली कसली स्वीट्स मेळपाक शकता म्हाका एक गोवन अशें लॉकल अशें हय हय हय हय हय हरशीं कशे कितें कितें आयटम कितें कितें आयटम आसा एक थोडेशे अशें म्हाका सांगपाक शकता हय हय ना ना एकूच ओके आनी एक एक म्हाका पांच आयटम जाय पांच तरांंचे आनी काँटिटी जी आसा एक ओलमोस्ट एक एके काँटिटीचे अशी ट्वेंटी केजी बीन तशें जाय म्हाका हय हय हय

आं आं ओके ओके आं ओके आं हां जाल्यार म्हाका न्ही अशें आतां पातोळ्यो बी एक फावय ठावजंड अमांवटाच्यो घालून दी लाडू बी ते म्हाका तशेंच चलता म्हळ्यार फायव ठावजनाचे कितके काँन्टिटी येता पळय ती तुमच्यांनी घालून दिवपाक जाता होय चार चार तुमची ऑनलायन फॅसिलीटी आसा तर ओके ओके आमकां आमकां मोस्टली नी फाल्या म्हळ्यार जाय बट तुमच्यांनी आमकां परवां सकाळीं म्हळ्यार डिलीवर करपाक शकता अशें फाल्यांच्या दिसां भितर करून तुमीं परवां म्हळ्यार तुमी आमकां दिवपाक शकता परवां सकाळीं म्हळ्यार हय आनीक हय हय आं मागीर तुमकां पे पे करतलें हय हांव मागीर तुका ऑनलायन पे करतां तुमी मागीर म्हाका तुमचें बिलींग बी कशे कितें आसा ते तुमी सांगात तुमी म्हाज्या घरा घरा कडेन डिलीवरी करतलें न्हू ओके तुमी घरा कडेन डिलीवर करात म्हाका हांव म्हजो एडरॅस दिता तुमकां आं हांव तुमकां ऑनलायन म्हजो एडरॅस धाडटां तुमका बरें बरें बाय थँक्यू